मुंहिंजी वणंदड़ु गाडी॒ एक्सेस आहे ईअं त काफ़ी गाडि॒यूं ॿी बियूं सुठियूं आहिनि पर मूंखे हीअं काफी पसंदि आहे इनजी हाइट वेहण में सीट सभु में सहुलियत काफ़ी सुठी आहे मुंहिंजो सुपिणो आहे त मां हीअ एक्सेस गाडी॒ ज़रूर पंहिंजे लाइ वठां पर जेसि ताईं मूंखे पाण ते विश्वासु ऐं काबिलियतु हुजे की मां पूरे नमूने हलाए सघंदसि मां हीअ गाडी॒ पोइ ई वठंदसि पर मां पंहिंजो इहो सुपिणो ज़रूर पूरो कंदसि गाडी॒ सिखी करे मां हीअं गाडी॒ हलायणु थी चाहियां पई ऐं हीअ मां गाडी॒ सुठे नमूने चाहियां थी त मां पंहिंजे जड॒हिं घुमणु वञा मुम्बई ताईं इअं किथे थोरे वक़्तु पंध ताईं बिल्कुलु मां हीअ गाडी॒ पाण हलाए करे खणी वञा